हां अ'ऊं पैह्ले बी सूट सीनी जियां सलवार सूट होई गेआ मिगी औंदा फ्लेयर सूट औंदा हून अगर मिगी नमां किश सिक्खना होऐ तां अ'ऊं शरारा सूट सिक्खना चाह्गी साड़ियें दे ब्लउज सिक्खना चाह्गी अगर मी इक मौका थोह्ग तां अ'ऊं गरारा सूट बी सिक्खना चाह्गी ते कन्नै कि नमें नमें स्टेल सिक्खना डिज़ाइन सिक्खना बड़ा शौंक ऐ